आइजोफोरा सानफ्रामबो गोबां जेंनाफोरखौ सहायनो गोनां जायो नख'राव गथ' गथाय खांनाय बिहाव बिखुनजो सिबिनाय नख'रनि गासैबो हाबा हुखा गायनाय फुनाय संनाय खावनाय आलासि सिबिनाय बायदि बायदि दानि दिनावथ' आरो गावनि देहा सोलेरखौ लानानैनो बेसेबा गिनो गोनां जाबाय गारि मटरफोराव हारसिं हाला गाखोनो हाला सानफ्रामबो मेडिया फ्राव जिनाहारिनिल' नुथाय बुथारजानाय गावनि देहाखौ लानानैनो गिनो गोनां जाबाय हौवाफोरनि गाज्रि जुनार आखुनि थाखायनो साबेसे आइजोफोरा बुलि जानांखो बेनि हिसाबानो गैला नै थांनाय बावैसो माखासे जुनार आखुनि लांसुनियाफोरा मणिपुर रायजोयाव आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामसे खालामनानै लामा लामा खसाब गैयि थाबायहोनायफ्रा बेफोरबायदिनो जोंनि आइजोफोरा गारि मटर ट्रेनफोराव गोसो बायदि दावबायनो हाया बे थांनाय बोसोरफोराव भारतारि समाजाव आइजोफोरा गोबां बिफावफोराव सोलायनाय लाबोदों हौवाफोरजों समान समान जेरावबो देरहासार जानो हादों फरायनाय गेलेनाय खननाय मोसानाय राजखान्थि बिगियान आरिमु हारिमु मोनफ्रोमबो बिथिङावनो हौवाफोरजों समान समान आगान सुरफानो हादों जेरै द्रौपदि मुरमुया इण्डियानि प्रेसिडेन्ट जानो हादों गेलेगिरि जमुना बर' अंकुसिथा बर' मोनहा बक्सिं गेलेनानै देरहानो हादों बायदि बायदि भारतनि आइजोफोरा गावसोरखौनो रैखाथि गोनां आरो हाबाफोराव समान खाबुफोर मोनो होननानै आं साना मानो होननानै बुङोब्ला दासिमबो जोंनि भारत हादराव आइजोफोरनो फारफ्रोमबो बिथिङावनो समान मोनथाइ होदों नाथाय समान मोनथाइ होदोंब्लाबो दाबो गाव गावनि देहाखौ लानानै गिनो गोनां हारसिं हाला बेरायनो हाया हर सान दाबो उदां नङा